میری سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ میں اپنے ماں باپ کو فخر کرا سکوں ان کو میرے اوپر فخر ہو کہ میرے میری بچی نے ایسا کام کیا ہے کہ جس سے ان کا نام روشن ہوا اور میں اب میں آگے بھی یہی کوشش کروں گی کہ جو بھی میں کام کروں اس سے میرے ماں باپ کا سر اونچا ہو اور ان کی سماج میں عزت ہو اور میرے لیے سب سے زیادہ فخر کی بات تبھی ہوگی جب میں اپنے ابو کی خواہش ہے جو کہ ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے اس کو پورا کر سکوں گی اور اسی دن میں یہ اپنا ڈریم پورا کروں گی اس دن میرے لیے سب سے فخر والا دن ہوگا اور تبھی میں اپنے آپ پر فخر محسوس کروں گی کہ میں نے اپنے ابو کے ڈریم کو پورا کیا ہے اور میں ان میں نے ان کو فخر محسوس کرایا ہے